اچھی تصویر لینے کے لئے اپنے موضوع کے لئے مناسب روشنی تلاش کریں روزانہ کی روشنی عام طور پر تصویر لینے کے لئے بہترین ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو ایسی جگہ پر تصویر لینی ہے جہاں روشنی کم ہو تو آپ فلیش یا فلیش فوٹوگرافی کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے موضوع کو اچھی طرح سے فوکس کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا موضوع تصویر کے مرکز میں ہے اور وہ اچھی طرح سے فوکس ہے اپنے فوٹوگرافی کے انداز کو استعمال کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی تصویر آپ کی توجہ کو اپنے موضوع پر مرکوز کرتی ہے آپ اسے مختلف زاویوں فوکس ڈیپ سے اور رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اپنی تصویر کو ایڈیٹ کریں ایک بار جب آپ اپنی تصویر لے لیں تو آپ اسے ایڈیٹ کر کے اسے اور بہتر بنا سکتے ہیں